हैलो आं तुस कैब आह्ले बोला दे ओ आं जी ते असें कैब करनी ही ते आई जाह्गे तुस इसलै बस्स स्टैंड उप्पर आं अस आं बस्स स्टैंड ऐ ना जम्मू बस्स स्टैंड अंजी छड्डन सांबा जाना थोह्ड़ा जेहा अग्गें पिच्छें घुम्माना बी ऐ ते ते करी लैगे आं जदी ते किन्नै पैसे लैगे फिर अच्छा ते एह् पूरा सांबा घुम्मानै दा ते ते उद्धर तगर छोड़ने दा ते सांबा इन्नी दूर बी निं ऐ जिन्ने पैसे तुस ला दे आं फिर बी दौ ज्हार बड़ा होई गेआ यरो क्योंकि जादै डिस्टेंस ते ऐ निं ऐ ऐं जी चलो ठीक ऐ ठीक ऐ एह् ठीक ऐ आई जायो फिर